किसान आत्महत्या करै छै हमरा ओहिलेल कतहुँ कोनो हेल्पलाइन नम्बर नहि छै नहि पता छै हम सब खेतमे हर हमेशा रहै छियै तऽ हमरा सभकेँ ओतए पता नहि रहैत छै केओ बताबैत नहि छै हर केओ ककरो पतो छै तऽ ओ गुप्त रखय छै केओ बताबयके लेल नहि चाहै छै जल्दी ताकि एकरा बता देबय तऽ ई आगाँ बढ़ि जेतय एहि चक्करमे हमरा सभकेँ खेते पर अधिकतर टाइम लागि जाइत छै एहिसभ चीजकेँ बारेमे केओ बतेबो नहि करैत छै खुदो मालूम नहि छै आओर सिटीमे हमरा सभकेँ घर छै नहि अथी विलेजमऽ छै तऽ विलेजमऽ तऽ एहिसभ चीजके उपलब्ध छै नहि आओर किछु मालुमो नहि रहय छै हमरा सभके काउंसिलिंग सेंटर छै कि नहि छै ई क्षेत्रमे हमरा किछु पता नहि छै लेकिन पता नहि कतए छै नहि छै ईसभ किछु हमरा सभके पता नहि छै आओर कोई बतेबो नहि करै छै बतेतय तब कोनो चीजकेँ बारेमे हमरो सभके जानकारी लेल अच्छा रहतय लेकिन जब पते नहि छै तब की कहल जाय किसानके परिवारसभ परेशान रहै छै ईसभ चीज लए कऽ एहि लए कऽ कठिन छै बहुत लेकिन फिर भी की करतय किसानके जब फसल नहि सहीसे होइ छै तब ओ आत्महत्या कै लए छै ओकरा बचबयके लेल कोई अगाड़ी समस्या बतेतय तबे नऽ बचबो करतय कोइ लेकिन जब समस्याके कोई हले नहि निकालतय तऽ ओ फेर वएह करतय अकेलापनमे सुसाइडे करै छै किसान वएह सभ करय छै तऽ हमरो सभके किछु पता नहि छै एते गाँव घर जिलाके बारेमे गाँव घरमे रहै छी विलेजके आदमी कहतय किछु पता रहतय तब नऽ किछु करतय आगाँ आओर कम्प्लेन करइसे तऽ किछु होइ नहि छै कम्प्लेनसँ जे आबि जेतय हमर फसल आपस या किछु कोनो आपस एसन तऽ छै नहि ताहि लेल जे छै से ओहिसभ पर हमरा सभकेँ निर्धारित नहि रहय छी किछु पता रहनेसँ पता चलय छै नऽ केओ बतेबो करतय तब न आगाँ किछो जानकारी लेल जाइ छै कोई बात नहि वैसे नहि छै तऽ दिक्कत नहि छै लेकिन हमरा सभके आगाँ जे छै प्रचलित करना चाही केओ बताबयके चाही केओ व्यक्तिकेँ